دلی کا ہیلتھ کیئر سسٹم وقت کے ساتھ ساتھ کافی ارتقا پذیر ہوا ہے شروع میں دلی کا صحت کا نظام بہت سیدھا تھا اور زیادہ تر یونانی اور آیوویردک دوائیاں کا اثر تھا مگر وقت کے ساتھ اور مختلف حکومتوں کے آنے سے اس نظام میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں مغل دور میں دلی میں صحت کا نظام زیادہ تر یونانی طب پر مبنی تھا دربار میں شاہی حکیم ہوا کرتے تھے بادشاہوں اور ان کے گھرانوں کا علاج کرتے تھے آواز کے لیے بھی کچھ مدارس اور مراکز قائم کیے گئے تھے جہاں طبی علاج مہیا ہوتا تھا مگر یہ بہترین طبقہ تک مشہور تھا یونانی دواؤں اور دیسی طاقتوں کا استعمال عام تھا اور قدرتی جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا تھا انگریزی دور میں ماڈرن علاج کا آغاز ہوا جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنے ساتھ ماڈرن علاج کا نظام بھی نظام بھی کرایا انیسویں صدی کے دوران دلی میں انگریزی ڈاکٹر اور ماڈرن اسپتال بنائے گئے اٹھارہ سو ساٹھ میں دلی کا پہلا برٹش اسٹائل اسپتال بنایا گیا جسے دلی کا سب سے پہلا ماڈرن آرکیٹکچر ہیلتھ کیئر مرکز تسلیم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انگریزوں نے ویکسینیشن اور سینیٹائزیشن کے لیے بھی کیمپیننگ چلائیں جو پہلے ہندوستانی عام تھے آزدای کے بعد ہیلتھ کیئر سسٹم انیس سو سیتالیس میں ہندوستانی کی آزادی کے بعد دلی کی ہیلتھ کیئر سسٹم میں ایک نئی لہر آئی